मेरे जीवन में ऐसी बहौत सारी घटनाएं हैं जो मुझे बहुत याद रहती हैं पिछले ही साल मुझे याद है मेरे साथ एक घटना हुई थी जिसका अनुभव मैं आप लोगों को बता सकता हूँ पिछले साल जब हम कॉलेज जा रहे थे तो एक आदमी की और मोटर साईकल वाले और कार वाले की ऐक्सीडेंट हो गया टक्कर हो गई उस टक्कर के अंदर उस गाड़ी चालक ने उस की गाड़ी को बहुत नुकसान पहुंचाया कार ड्राइवर ने और उसकी बाइक थी वो गिर गया आदमी और उसकी बहुत बड़ी उसको चोट लगी उसके दिमाग से सर सर से खून बह रहा था और वो आदमी एकदम से बेहोश हो गया वो घटना आज भी मुझे याद है मेरे सामने आती है तब मुझे बहुत भयानक लगता है और उसके साथ में जो उसकी उसका भाई भी था और वो भी घबरा कर एकदम से पता नहीं चला उसे उसे क्या करना चाहिए सब हड़बड़ा गए थे और काफ़ी लोग भीड़ इकठ्ठा हो गई सड़क के बीच में तो वो घटना मुझे आज भी याद है